हाँ एक बोलिए क्या दिक़्क़त है हाँ बोलिए क्या दिक़्क़त हम्म क्या फूल का

देते हैं एक सौ बीस रुपये डेढ़ सौ रुपये एक सौ रुपये म हर चीज़ का फूल का गाछी है मेरे पास क्या चीज़ पानी प्लंट का एक सौ रुपये है और गुलाब का तब अब कितने में लीजिएगा अच्छा ठीक है तो कुछ तो कम कर देंगे लेकिन और क्या चीज़ लेना है हम्म

देखिए एकता दीदी बाता

नहीं नहीं पचास रुपये में नहीं दे पाएँगे

देखिए गुलाब का फूल जो है ना से उसका साठ रुपये दाम हैं गुलाब का और चम्पा का और कि बोलते हैं उस चालीस रुपये उसके बाद मनी प्लंट का एक सौ रुपये है समझी

देखिए ज़्यादा रेंज नहीं बोल रहें देखिए ज़्यादा रेंज नहीं बोल रहें हैं हम समझी हम दे रहे हैं सब को रेंज बता दिए हैं उतना ही में देंगे हाँ बिल्कुल भिजवा देंगे